पशुपालन के लिए सामान्यतः हम गाय भेड़ बकरी मुर्गी आदि भी पाल सकते हैं परन्तु इन सभी जानवरों को अलग अलग तथा उचित ढंग से रखना अनिवार्य है भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है देश के लगभग सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर करती है छोटे किसान के पास कृषि के तीस प्रतिशत है तथा सत्तर प्रतिशत कृषक पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं हम पशुओं को उचित ढंग से रखकर उनसे अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं पशुओं को अच्छी खुराक देना और उनको समय समय पर टीका लगवाना जायत में हरे चाटे कि बोवाई करें बरसीम चाटा बीज उत्पादन हेतु कटाई करें तथा इनको खिलाएं अधिक आय के लिए स्वच्छ दूध उत्पादन होता है इससे खाने में शुद्धता बढ़ती है अच्छे चारे से और पशु को हरा चारा पर्याप्त रूप से देना चाहिए जिनसे उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो